جی بولیے کون بول رہے ہیں جی جی موبائل شاپ امت موبائل پہ کال جی اچھا اچھا ڈیئر آپ کو ایک ریئلمی سی الیون جو موبائل ہے تو وہ آپ کو ساڑھے نو ہزار کی مل جائے گی آپ کو اس کا جو بیٹری بیک اپ وہ پانچ ہزار ہے اور پانچ ہزار ایم اے ایچ بیٹری ہے اور چار ایک سو اٹھائیس کا ریم ہے انٹرنل چار جی بی ہے اور ریم جو اس کا ایک سو اٹھائیس ہے اور اس میں جو جی فائیو جی فائیوج نہیں فائیو جی میں آ گیا ہے سر فائیو جی میں ہے اس میں جی جی ایم آئی کرا دیں گے آپ کو بجاج فائننس بجاج سے کروانا ہے یا پھر کوئی اور ایپ سے کروانا ہے بجاج سے ہم بجاج سے تو جی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو موبا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے آپ کو کم سے کم چھ ہزار دینی پڑے نہیں آپ چار ہزار دینے پڑے گی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ اس کے بعد آپ کا منتھلی جو ہے وہ بارہ سو روپے منتھلی آپ کو پڑے گا جی اور موبائل کیمرہ جو ہے وہ فرنٹ کیمرہ جو اس کا اٹھارہ جی میگا فکسل ہے اور جو بیکس کیمرہ ہے وہ چونسٹھ میگا جی اچھا موبائل ہے آپ کو اور اسی سے متعلق اگر آپ کو دوسرا موبائل کوئی چاہیے تو انفنیکس ہے پوکو ہے موٹرولا ہے تو اس طرح کے اور بہت سارے موبائل ہیں جو سستے ہیں آپ کو اور سستے مل جائیں گے اچھے بھی ہیں سستے بھی ہیں

موبائل کی تو ایکچولی کوئی ورانٹی نہیں ہوتی موبائل کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی ہے آپ موبائلس سو بغیر گرانٹی کے ہوتا ہے اس کی کون سی گرانٹی جی موبائل کی گرانٹی نہیں ہوتی سر آپ کو بتا دیں جانکاری کے لیے ریئلمی سی تھی سی الیون جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے گا تو